आं गार्देन गार्देन मानि गार्देन मावनाय समाव जोङो बाहायनाय आगजुफोरा जाबाय सिखा खदाल खादा गोबां बुस्तुफोरखौ जोङो गार्देन मावनाय समाव बाहायो आर बे गार्देन मावनाय समाव जोङो बाहायनाय बुस्तुवा जाबाय बाहायनाय आइजेङा जाबाय टाब टाबनि सायाव जोङो गार्देन बिबारफोरखौ गायनाय जायो बिफांफोरखौ गायनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो जाहाथे हाग्राया बिबाराव बा बिफाङाव साग्लोबनो हाया जाहाथे बिबार बिफाङा बिबार बिफां गायनाय बिबार आरो गायनाय बिफाङा जाहाथे हाग्रानिफ्राय रैखाथि मोनो आरो बिबार बिफाङा जाहाथे थांनानै थायो बिनि थाखाय जोङो आरो बेजों लोगोसे आगजु बाहायनाय खादा सिखा रुवा खदाल बेफोरखौबो जोङो गार्देन मावनाय बाहायनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो गार्देन मावनायाव जों सब समाय जोङो दिनाव दिन दिनाव दिन जोङो गार्देनखो फोसाबबाय थानो हानाय जाया बेनि थाखाय जोङो साननै बा सानथाम जों जुदि हाग्राया गार्देन मावनायाव साग्लोब बोयोबा बिफां लाइफां गायनाय बिबार गायनायाव हाग्राया साग्लोबबोयोब्ला जोङो खदालजों हाग्राखौ सननांगौ जायो हाग्राया गोलाव जाबोयोब्ला जोङो सिखा खंखाइजों एवनांगौ जायो सिखा खंखाइजों एवखांनायनि उनाव जोङो हाग्राखौ जोङो खादाजों गारनाय जायो खादाजों खादाखौ जोङो हाग्रा एवखांनायखौ खादायाव खादाजों खादाखौ बाहायानानै खादाजोंनो गारनाय जायो बिनि उनाव जोङो गार्देन मावनायाव गोबां रोखोमनो आइजेंफोर बाहायनाय जायो बेफोरनि मुंफोरखौ आङो मिन्थिजोबा जेखौ मिन्थियो आं बेखौ बुंबाय बिनि उनाव जोङो बेफोर आगजुखौ बेजों लोगोसे जोङो गार्देन मावनायाव सरकारनि सुबिदा बायदि जोंहा दिनै हाग्रा एवग्रा मेशिनबो बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे हाग्रा साफा खालामग्रा मेशिनबो बाहायनाय जायो बेफोर आगजुखौबो जोङो गार्देन मावनाय समाव बाहायनाय जायो आरो जोङो गार्देन मावनाय समाव बेफोर आगजुखौ बाहायनानै जोङो जोंनि गार्देनाव मावनाय बिबार गायनाय बिफां गायनायफोरखौ जोङो बेफोर आगजुखौ बाहायनानै गार्देनखौ रैखा खालामनो हायो